अ' बे नोंसोरनि बे ना फानफैनाया बिसिबांमोनलाय ओ माबाखौ बे बौ बाजारनिया औ बिसिबांमोनथाय किजियाव

सेरसेमोन

दे सोंलाय औ हेल' साराय फासस' दामा बांद्रायबायदां माने ओ नायाबा लखेलनिबा नंगोना नङा जानला मोनलाखौनो लखेल ना होनलाबाथारबायदां दाख्लिनाबो आं लांनाया मोजाङानो नंथारामोन नाया थेस्ताबो थेस्तलेस्त थारमोन नोंसिनिनो खाथारमोन दामा ऐसे खमाया ओमफ्राय फासस' बिस ऐसे ख'मायजाबावगौमोनदां साराय फासस'आ बांद्रायथारो आं बिदिबा लांथारा ओहो फासस' ग्रोब खालायदो नामा आं बिदिबा आं लांनो हायाहाय ओहो दे जाबाय बाराबो नांला फासस' ग्रोब लादो ओं दे